अॼु आऊं पेन कार्ड ठाहिणु बाबति कॉलोनी जे चोराहे ते हिक ई मित्र जी दुकान ते वियुसि उते घणई भीड़ हुई थोरी देरि खां पोइ जॾहिं भीड़ थोरी घटिजी वई त आऊं उते भइया खां पुछियमि त पैन कार्ड ठाराहिण लाइ कहिड़ा कहिड़ा दस्तावेज़ खपंदा त हुन भइया चयो त पहिरीं त तव्हां भारत जा नागरिक हुजणु घुरिजो ऐं हिन लाइ तव्हां खे इहे दस्तावेज़ खपनि जीअं त आधार कार्ड वॉटर आई डी कार्ड ड्राईविंग लाईसंस पासपोर्ट साईज फोटो लॻल राशन कार्ड केंद्र सरकार स्वास्थ सेवा योजना जो कार्ड खपे इन्हनि मां कंहिं बि हिकु दस्तावेज़ जी फोटो कॉपी पैन कार्ड ठाहिणु बतौर पहिचान प्रमाणपत्र ॾई सघिबो आहे ऐं ॿ पास्पोर्ट साईज फोटो लाइ जे अगरि नाबालिग जो पैन कार्ड ठाराहिणो हुजे त हुन जे माउ ऐं पीअ जे दस्तावेज़नि दस्तावेज़नि जी घुरिज थींदी आहे